हिन्दी भाषा हमारे भारत की सबसे प्राचीन भाषा हैं सबसे प्राचीन भाषा हैं भा और यह हमारे भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली एकमात्र भाषा हैं हिन्दी भाषा को हमारी राष्ट्रभाषा भी कहते है क्योंकि संविधान में कि संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है हिन्दी भाषा हमारे विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है जो की हमारे संस्कृत को दर्शाती है संस्कृति को दर्शाती है हिन्दी विश्व की एक प्रमुख भाषाओं में से एक हैं केन्द्रीय स्तर पर भारत में दूसरी अतिरिक्त भाषा अंग्रेजी हैं यह भाषा हमारी हिंदुस्तान में संस्कृति को दर्शाती है हमारे रहन सहन को दर्शाती है और इस भाषा का और हिन्दी हिन्दी का हिन्दी भाषा को एक तो मैं हिन्दी भाषा का सम्बंध संस्कृत भाषा से भी है और इसी उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को